कोडे नुस्तें बांगड्याचें सुकें तांबडी भाजी रोस आमलेट चणा भाजी दाळ दोदोल वटाण्याची भाजी शंकरपाळी मोदक सुंगटांची किसमोर गोडशें चेरीस पांव शेवयो तिसऱ्यो गोड फोव बटाट फोव उसळ चोकऱ्यो आंबाड्याचें आंबाड्याची कडी सासवां सांसव चिकन शाकोती दोश मुगाघाटी

चणा रोस खतखतें सान्नां तिजाण मणगणें नेवऱ्यो पातोळ्यो खाजें मोदक बुंदी लाडू पायस दोस खीर पंचखाज हलवा